गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा आंखौ बे गोदान जायगायाव जोबोर मोजाङैनो आंखौ लानानै फैदों मानोना आङो बे जायगायाव रावखौबो मिन्थिया बा रावनिबो फारसे आंहा सिनायनाय गैया नोंथांनि अननायावनो आङो दिनै बे गोदान जायगायाव सफैनो हाबाय नोंथाङा आंखौ मोजाङै मोजां गावनि गारिआव दैखांनानै लाबोनानै बे गोदान सोहोराव सफैहोनाय बा लानानै फैनायनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय